मिझोराम महाराष्ट्रा मेघालया कर्नाटका पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तराखंड गुजरात केरला गोवा आंध्रा प्रदेश कोलकत्ता जम्मू कश्मीर चेन्नइ तेलंगना तामिळनाडू उत्तर प्रदेश